तुस मिगी अपने बारे च सनाओ थुआड़ा नांऽ केह् ऐ थुआड़े डैडी हुंदा नांऽ केह् ऐ होर थुआड़ी मम्मी हुंदा नांऽ केह् ऐ ओह् कम्म केह् करदे होर जेह्ड़े बजुर्ग हे जेह्ड़े थुआड़े दादा दादी हे ओह् केह् कम्म करदे ओह् तुस मिगी उं'दे बारे च बी सनाओ मेरा नांऽ प्रदीप कुमार ऐ में रामनगर दा रौंह्ने आह्ला आं रामनगर दे इक निक्के दे ग्रांऽ धनु धनोत दा रौंह्ने आह्ला आं मेरे पिता हुंदा नांऽ जोगिन्द्र पाल ऐ जेह्ड़े ते मम्मी दा नांऽ बबली देवी ऐ पिता होर लेबर दा कम्म करदे न ते ध्याड़ियां ्ध्युड़ियां लांदे न कन्नै गै खेती बाड़ी करदे न ते माता होर घर गै कम्म करदे न माल मवेशी रक्खे दे न इक दो भ्राऽ ते इक भैन न ते अजें सारे गै पढ़ा करदे न बड्डा अ'ऊं ते अ'ऊं कालज पढ़ा करना ते उस कोला निक्की मेरी भैन ऐ ओह् बारह्मीं चा गै छोड़ी दित्ती दी उ'न्नै कन्नै ते उस दे बाद मेरा निक्का भाइया उस ने दसमीं दे पेपर दित्ते दे न ते उस बेल्लै ते मेरे दादा होर हे दादा हुंदा नांऽ धनी राम हा ते दादी दा नांऽ केसरी देवी हा दादा होरें ग्रिफ्फ च नौकरी करने दे बाद घर गै लेबर दा कम्म कीता ते लेबर दे कम्म कन्नै कन्नै ओह् धनेड़ा मलने दे बड़े गै माहिर हे ते लोक बड़े दूरे दूरे दा हुंदे कश धनेड़ा मलाने औंदे हे ते उं'दे दो पुत्तर हे ते इक धीऽ ही ते बड्डा पुत्तर हुंदा नांऽ हा रतन चंद जेह्ड़े मेरे तातो न उ'नें चनेत्तर दे ग्रांऽ चनेत्तर ब्याह् कीते दा ऐ उं'दियां दो कुड़ियां ते इक मुड़ा ऐ उं'दी बड्डी कुड़ी जेह्की उ'नें बी ऐस्सी नरसिंग कीती दी ऐ बी ऐस्सी नरसिंग करने दे बाद उधमुपर हस्पतालै च लग्गी दी ऐ ते उस शा निक्का मुड़ा उं'दा उ'न्न बी ग्रैजुेशन करने दे बाद च ओह् इक कंपनी बिच कम्म करा करदा ऐ जेह्ड़ा कि अपने घरै गी फैमली गी बी चला करदा ऐ ते तातो होर न जेह्ड़े पलम्बरा दा कम्म करदे न ते उं'दी सारें शा निक्की कुड़ी ऐ जेह्की ओह् मेरे कन्नै गै पढ़ी दी ऐ ओह् बी ऐ पार्ट थर्ड़ च पढ़ा करदी ऐ ते पिता जी होर घर दा कम्म गै करदियां न ते हून में तुसें ई अपने बुआ दे बारे च सनाना जो मेरी इक बुआ ही जिसदा ब्याह् उधमुपर जखैनी च होए दा हा अस उं'दे मेरे बोइआ दा नांऽ गद्दी हा ते ओह् लेबर दा कम्म गै करदे हे ते उं'दा उं'दे अग्गें दो कुड़ियां न जिं'दे दौनियें दे ब्याह् होई चुके दे न बड्डी कुड़ी जेह्ड़ी ओह् मनवालै आह्ली साईड दित्ती दी ऐ ते नुहाड़ा घरा आह्ला गड्डी चलांदा ऐ ते ओह् आपूं स्कूल कम्म स्कूलै बिच पढ़ांदी ऐ ते उस शा निक्की कुड़ी ऐ जेह्ड़ी ओह् ब्याही आह्नियै नाले आह्ली साईड ब्याही दित्ती ते नुहाड़ा घरै आह्ला फौजी ऐ ते ओह् घर गै कम्म करदी ऐ ते ते ते मेरा बड्डा भ्राऽ ऐ जेह्का ओह् उ'न्न बड़ी मैह्नत करने दे परैंत्त बड्डा भ्राऽ जेह्का तातो दा मुड़ा ओह् मेरे शा बड्डा भ्राऽ ऐ ते हून बहुत बड़ा मैंह्नती ऐ ते हून बड़ी मैह्नत बाह्रमीं दे बाद च ध्याड़ियां लाइयै ग्रैजुेशन कीती लेबर दा कम्म करियै ग्रैजुेशन ते फ्ही उस दे बाद उ'न्न उ'नें इक कंपनी च इंटरब्यू दे बाद च उस्सी इक कंपनी च नौकरी थ्होई ते ओह् नौकरी ओह् उ'न्न उत्थैं गै नौकरी करा करदा ऐ ते ओह्दे पापा अजें बी पलम्बरें दा कम्म करदे न जेह्ड़े कि उधमुपर जम्मू शैह्र च कम्म करदे न ते में बी हून ओह्दे बाह्रमीं दे बाद च पल्मबरें दा गै कम्म करना ऐ ते कम्म करदे कन्नै कन्नै पढ़ाऽ बी करना आं ते इस स्हाबै कन्नै साढ़े घरै दा खर्च सर्कल चलदा ऐ ते